ہم نے تین مہینے پہلے ایک واشنگ مشین خریدی تھی بہت اچھا سہولت ہو چکی ہے جب سے ہم نے واشنگ مشین خریدی ہے بہت بھی بہت سہولت ہو چکی ہے جیسے کہ اب برسات کا موسم ہے ہم کپڑے دھوتے ہیں تو کپڑے سکھانے کے لیے جب بھی جاتے تھے تو کپڑے گیلے ہو جاتے تھے لیکن جب سے واشنگ مشین آ چکی ہے ہمیں بہت سہولت ہو چکی ہے اور پہلے ہم کپڑے ہاتھ پہ دھوتے تھے اور اب بہت سہولت ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے واشنگ مشین خریدا ہے بہت بھی بہت اچھا ہے اور ہم جب بھی کپڑے دھوتے ہیں تو ایک دم کپڑے کا کلر جاتا ہی نہیں ہے بہت اچھا رہتا ہے اور کپڑا بھی بہت اچھا کلین ایک دم صاف صاف دکھتا ہے ہمیں بہت آرام ہو چکا ہے جب سے ہم نے واشنگ مشین خریدی ہے بہت اچھی ہے واشنگ مشین پانی بھی بہت تو بہت کم لیتا ہے یعنی کہ برابر کپڑوں کے حساب سے پانی لیتا ہے بہت اچھا ہے واشنگ مشین پروڈکٹ بہت اچھا ہے شکریہ